हून अ'ऊं तुसें सनानी की मेरा योगा बिच केह् तजुर्बा रेहा दिक्खो हून अ'ऊं तुसें ई सनानी की में योगा कीता पैह्लें अ'ऊं योगा नेईं करदी एह्दे बिच मेरा मन ते करदा हा की अ'ऊं योगा करांऽ लेकिन मिगी कोई सखांदा निं हा कोई करांदा निं हा की कि'यां करना कि'यां नेईं करना योगा लेकिन जेल्लै में ओह्दे बाद च इक सर आये असें ई ते कॉलेज साढ़े बिच स्कूल बिच ते असें ई कक्ख सखाया गै निं ऐ लेकिन कॉलेज बिच असें योगा सखांदे न साढ़ी एन एस एस बिच क्लासां होन्दियां ही योगे दियां इ'न्नी सोह्ना सोह्ना असें ई सखांदे असें इ'यां दस्सदे की साढ़े मतलब योगा कन्नै अस कि'यां ठीक रेही सकने साढ़ी गैस कब्जी सर दर्द क'न्न दर्द पिट्ठी दर्द ऐ सब बड़ी सारियां चीज़ा न जेहड़ियां योगा कन्नै कि'यां खत्म होई सकदियां में इसी चीजै ई दिक्खदी रेही की होन्दियां कि'यां न खत्म लेकिन में दिक्खेआ जेल्लै अपने उप्पर कीता योगा मिगी सर दर्द बी ऐही गैस बी ऐही लेकिन में योगा कीता इक दिन दो दिन इ'यां करियै निं जंदा ऐ एह् जेह्ड़े बी किस्म दि'यां बमारियां होन्दियां योगै कन्नै आखदे लोग असें निं गेआ ते इक दिन दो दिन करियै थोह्ड़े जन्दियां न हून असें पंज छे दिन अगर कोई लगातार म्हीना इक नेआं करदे रेह् योगा ते असें ओह्दा लभदा किश ते असें कीता ते हून में दिक्खो योगा कीता मेरा मेरी सेह्त बी हून ठीक ऐ ते समझो कन्नै साढ़ी अक्खीं बी जेहड़िया हैन ओह बी ठीक होई सकदियां न जि'नें गी चश्मे लग्गे दे न ओह् बी ठीक होई सकदे ऐनी ते में योगा कीता कॉलेज बिच ते ओह्दे कन्नै में कन्नै इंटर कॉलेज बी खे'ल्लेआ ते उ'त्थें मी असें थर्ड मेडल बी लैता ओह्दे नै असें ई कि'न्ना जादा फायदा होया योगा बिच ऐनी लोग इसी गल्लै ई नेईं समझदे लेकिन ओह् नेईं करदे न योगा ओह् दवाइयें उप्पर ध्यान दिंदे लेकिन असें अपना ते अगर असें अपनी सेह्त दा ध्यान रखना ऐ ते असें योगा उप्पर ध्यान देना पौना ऐ दिक्खो हून योगा करियै अगर कूदै दिक्खो असें ई खुशी बी होंदी हून असें इ'त्थें प्राइज जित्तेआ उ'त्थे जित्तेआ ऐ ना खुशी बी होंदी होर कन्नै साढ़ी सेह्त बी ठीक रौहंदी इक फायदा थोह्ड़ा असें ई एह्दे बहोत फायदे न हून असें कि'न्ने जादा लोकें कन्नै दर्दां चला दियां पिट्ठी दर्द लत्तें दर्द उं'दे आस्तै अलग अलग योगा ऐ ते मेरा एह्दे बिच एह् तजुर्बा रेहा की इ'न्ना मिगी बहोत शांति मिलदी ऐ में जेल्लै किश गल्ला उप्परा इ'न्नी परेशान होनी जां थोह्ड़ा दो त्रैऽ मिन्ट अ'ऊं अगर योगा करी लें ते मिगी शांति थ्होई जंदी मेरे दिमाकै ई इ'न्ना मतलब इ'न्ना रिलेक्स होई जंदा नी बंदा इ'न्ना शांत होई जंदा कि इ'यां लगदा की नेईं हून साढ़े जिंदू बिच कोई दुक्ख ऐ गै निं ऐ साढ़ी ज़िंदगी बिच किश दुक्ख ऐ गै निं ऐ कदें आये दा गै निं हा इ'न्नी जादा शांति थ्होंदी असें ते अ'ऊं अ'ऊं सारे लोकें ई इ'यै सनानी सनाना चाह्न्नी की तुस योगा करो ते योगा करो ते कन्नै अपने घरा आह्लें ई बी कराओ सारें ई कराओ ते सिखाओ ओह्दे कन्नै असें ई चार पैसे बी लब्भी जन्दे अगर अस योगा करचै ते कुसै होर कराचै हैना ते कन्नै ओह्दे कन्नै असें ई साढ़े इ'न्ने मतलब असें केईं बारी होंदा की साढ़ा दिमाग इ'यां बिना बजह इ'यां हलचल होंदी की असें ई लगदा कि घबराहट होंदी ऐ असें घबराहट होंदी ऐनी ते दो मिनट तुस अगर जोरें जोरें साह् लेई लाओ अंदर इक हांडी बाहर छोड़ियै लेई लैओ ऐनी इ'न्ना सोहना असें ई अंदरा फील होंदा की आहा आहा हून जे किश ऐ मतलब साढ़े कश गै होर इ'न्ना स्हेई मिकी ते योगा बिच गै आइयै बहोत मतलब आनंद थ्होया ते अजें बी अ'ऊं चाहन्नी कि योगा बिच अग्गें जां लेकिन नांह् करी निं सकनी क्योंकि हून साढ़े उप्पर इ'न्ना प्रेशर हर चीज ओह्दा बी ते योगा कन्नै अ'ऊं घर गै अपने योगा करियै थोह्ड़ा रिलेक्स होई ज'न्नी ते मिगी बहोत आनंद थ्होंदा योगा करियै ठीक ऐ ते अ'ऊं हून सनानी कि तुस सारे योगा करो ते ओह्दे कन्नै साढ़े दिमागी हालत ऐ ओह् बी इ'न्नी ठीक रौहंदी ते असें ई शांति थ्होंदी होर साढ़े जेह्की फिजिकल साढ़ी जेह्की परासी जेह्की बमारियां झम्मकी होन्दियां किश कदें किश योगै कन्नै सारा किश खत्म होई जंदा बस असें अपना सेह्त दा ध्यान रखना इस तरीके कन्नै की अस शैल करियै योगा करी सकचै होर योगा योगा करी करी असें साढ़े दमाकै दिलै पूरी जिंदू ई पूरी शांति थ्होऐ होर योगा कन्नै एह् निं ऐ की हून असे गै किश होवै ते हून असें कोई करदे दिखग ते नुहाड़ा बी मन करग हा ऐ योगा करा दा एह् दिक्खां कि'न्ना शैल शैल करा दा अस बी करने इ'यां नेआं नी ते इ'यां गै करना हून असें बी ते इ'यां गै असें करना ते कन्नै आपूं करना ते दूऐ ई सखाना ते दिक्खेओ फ्ही असें बहोत आनंद थ्होंदा ते मिगी बहोत जादा आनंद थ्होया की अ'ऊं तुसें ई सनाई निं सकनी की इ'न्ना किश सनाया ते हून एह्दे कोला जादै अ'ऊं केह् सनांऽ योगा दे बारे च मेरा ते अजें बी बहोत मन ऐ की अ'ऊं अजें बी चौबी घैंटे अ'ऊं योगा करनी रौह्नी बिच बिच जेल्लूं मिगी टाइम थ्होंदा अ'ऊं करदी गै रौह्नी